नवे ॼमियल ॿार जी पहरें साल में को ज़रूरी रवाज करणा पवंदा आहिनि पहरियों आहे ॿार जी छटी जंहिंमें महराज ईंदो आहे ॿार जी कुंडली पढ़ंदो आहे ऐं उन कुंडलीअ मां भॻिवान जे अॻियां ॿार जो नालो रखंदो आहे ॿियो आहे ॿार जो मुंडन घणो करे सिंधी माण्हू ॿार जो मुंडन झूलेलाल मंदर में वञी धूमधाम सां कंदा आहिनि ऐं खाधो बि रखंदा आहिनि जीअं हिकु नंढे ॿार जी पाटी थी वई ऐं सभई हिक ॿिए सां मिली जाम ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं नंढे ॿार जी ख़ुशीअ में ख़ुशी मल्हाईंदा आहिनि जॾहिं ॿारु खाधो खाइणु सिखंदो आहे तॾहिं बि सभई हिक ॿिए सां मिली करे ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि जीअं त ॿार खे ॿाट जो भतु खारायो वेंदो आहे या ॿाट जी उपमां खाराई वेंदी आहे